देखिऔ हऽ हमे आओर जे छिए बिरात मने साफसुथरा गाम सफाइ करैके प्रयोगमे हर घड़ी रहै छिए जे कचरा जे हइ जे बेसी प्लास्टिकवला हेँ कचरा नहि फैलाबैके चाही गन्दगी नहि फैलाबैके चाही खाना उना जे बनै हइ उघार पुघार रखैके नहि चाही माछी उछी मरि जेतै भरिदिनके खाना साँझमे नहि खेना खाइके चाही बेसी देरके पानी बिना हाथउथ धोइल खाना नहि निकालैके चाही बिना बहुत उघार पानि उनि पिएके नहि चाही जे हइ ओ बेमार तेमार पड़ि जाइ हइ बहुत आदमी बहुत तरहके होइ हइ बिहारमे जे धिआपुता कहुँसँ खेलिउलिके आएल खाना पानी काढ़ि लेलक खा लेलक ओहिपर सिआन लोकके धिआन दै पड़ल जे कचरा उचरा फैलाबैके नहि चाही पन्नी उन्नी यूज बेसी नहि होइके चाही से हमसभ एतेक धिआन दै छिए जे जादासँ जादा बढ़िआँ गाम विकास जे एक दुइ आदमी बैठिकऽ समझाबै छिए बाल बच्चाके कि जे साफ साफ सुथरासँ पाएर हाथ धोइकऽ खाना उना भोजन उजन निकाललक खा बहुत लेटे भिनसरके खाना साँझमे नहि खाइके चाही साँझके खाना भिनसर नहि खाइके चाही ईसब हमसभ चाहै छिए बढ़िआँ ढङ्गसँ होइके चाही हाँ कचरा उचरा बेसी नहि फैलैके चाही साफ सुथरा गाम आड़ी बाड़ी बढ़िआँसँ रखैके कोशिशमे छिए